जेहेथु गामि ओनसोलाव ओ हा हु गोबां सुबुङानो दङ बेबायदि साख्रि बाख्रि बेलायावबो जिहेथु बारा एसेबां ओ डेभेलप गैया बिनिखायनो गोबाङानो गाबागावनि जिहेथु लाइफखौ जाय फिउसार लाइफ बेखौ सोलि लांनो थाखाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां आबादाव दिनै जों बेस्थ' जानानै थानायखौ नुनो मोनबाय ओ मोनगासिनो बेबायदि जेरै आलु खेथि बा मुला खेथि बेसरनि आबाद गुबैयै माइनियाथ' मोनसे सिजेनाव बयबो मावखायो बिनि अनगायैबो जि माने मेसेंनि आबाद जेरै ओ मुलायानो जा आलुआनो जा बेफोरखौ गोबां माने दिनैनि बेलायाव जों नांथाबनानै थानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो आरो बेबायदिनो गोबां सुबुङाबो गोबां माने आरजिनानै गोबां न'खरनि सुंथा होनायखो जोङो नुबोगासिनो दङ बेबायदियैनो गोबाङा गोबां माने न'खरखौ लानानै गथ' गथाइखौ लानानै गोबां माने उथ्रिसारनाय जोंनि मेगनाव जों नुगासिनो दङ दा जोंनि बे ओनसोलाव जिहेथु गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेसोरो बि बेलायाव माने रावखौबो बिमा बिफा बा सोर साख्रिखौ जिहेथु गासिबो मोनजोबा बिनिखायनो जिखिनि जायफोरा हा दं बेसोरो गोबां निजेनि माने लाइफखौ माबोरै लांनो हागोन बेखौ लानानै गावसोर गावबागाव मेहनत बा खस्थ खालामनायखौ जों माने नुयो आरो जोंबो बेबायदि मावनायखौ जों गोबां ओ माने ओ बेसां बिथांमोननिसिम बा बिथांमोनखौ जोंबो बा मोजां खामानि मावनायखौ जोंबो थुलुंगा होयो दा बे बे बेलायाव दा जिहेथु जोंहा दिनै दा आलु सिजेन आलु सिजेन होननाय लोगो लोगो आलुखौ गायब्लानो जाया बा गासै मुला खौ बा बेसरखौ जों फोब्लानो जाया जेरै माइखौ गायब्लानो जाया बिनि सायाव दिनै गोबां एम्फौफोर बा हाग्राफोर बेफोरखौबो जों नोजोर होनांगौ जायो बा नोजोर होयाब्ला जिहेथु जोंनि बा जि लाबा लाब बेखौ जों एसेबां नांगौबायदि मोननो हाया बेबायदिनो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जि किसुमान माने आबादनि सायाव किसुमान अबिगथा बे अबिगथाखौ गोबां साइडनिफ्राय लायो बा नों मिथिनानै लायो बा मिथिनो थाखाय सेसथा खालामो बेबायदिनो जोंनि दिनैसिम जोंनि बिला सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहाबो साख्रि गैयाब्लाबो गासै बिथिङाव जों माने अबिगथाखौ जों गैया होनना बुंनो हाया बिथांमोनहा जेरै साख्रिनि बेलायाव गावसोर साख्रिनि जि अबिगथा बियो मोनसे सोरखारि भाबै मोनसे माबा जायो ओ जेरै फोरोंनाय बा किसुमान जेरै डिफेन्सनिया जेरै सिलायनि अबिगथा थायो दा बेबायदिनो आबादनिफ्रावबो आबादनि मोनसे अबिगथा थायो फोरोंगिरिफ्रा जेरै फरायनायनि बा फरायसाफोरनि सायाव किसुमान ओ ओ अबिगथा थायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि जा सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनहाबो गोबां आबादाव जों मिथिस्लाबै गोबां आबाद दं जेरै हालदै हायजें मुला बेसर बेबायदिफोरखौ माबायदि मावोब्ला जों बांसिन जोंनि जिउआव लाफा लाबा फैगोन बा जों खामायनो हागोन बा बांसिनै जोंनि जिउआव डेभेलपआ जानो हागोन बेखौ अबिगथा लानानै बिनि सायाव खामानिखो मावबोबाय दङ बा दिनैसिम माने मावनायखौ जों नुगािसनो आरो बेनि थाखाय आं ओ माने गोबांखौनो गासिबो जि हु लानानै ओ अबिगथा थानाय बिथांमोननिसिम गोबां माने आंनि मोजां मोननायखौ आं माने हास्थायदों बा बिथांमोनहा गोजौ फारसे बेबायदियै थांबाय थानो हाथों बिथांमोननिसिम आं गोजोननाय बावदों